हाँ मैंने एक दिन सबसे खूबसुरत हाइक देखा था जब हमारे गाँव में बरसात हो रही थी तो बरसात रुक गई तो उसके बाद तुरंत सूर्य अस्त हो गया और उसको देख कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत लोगों ने पूरे गाँव में गाँव ने उसको देखा पूरे गाँव उसको देख कर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न उनके मन में बहुत भावनाएँ बढ़ियाँ आई और सूर्य उदय सूर्य अस्त होने से पहले धनुष छाया था उसको देख कर बहुत प्रसन्न बहुत मनोरंजन आया और उसके और लोगों को लोगों की मनों में प्रसन्नता होने लगी और मेरे मन में बहुत आनंद और मैंने बहुत खूबसूरत उस दिन हाइक देखा था